ہیلو ہاں کون بول رہے ہیں آپ سر اچھا سر گڈ ایوننگ سر کین آئی ہیلپ یو ہاں تو میں آپ کو بتادوں کہ میں بک سیلر ہوں اور میں ایک بک شاپ سے بول رہا ہوں میرا بک شاپ جو ہے یہ میرٹھ کے اندر جو ہے ٹھیک ہے میرٹھ شہر میں ہے تو میں میرے یہاں سب کتابیں ملتی ہیں یعنی نیو بکس بھی ہیں اور اولڈ بکس بھی ہیں دونوں طرح کی کتابیں ہیں تو آپ کس طرح کی کتابیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں نیو بکس یا اولڈ بک اچھا سب خریدنی ہے آپ کو اچھا اچھا ایکسچینج کرنا ہے میں آپ کو بتادوں کہ اگر آپ ہمارے یہاں سے نئی کتابیں خریدتے ہیں آکسفورڈ کی ہو یا کیمبرج کی ہو یا کوئی بھی آپ ایسی کتابیں جو اوپر پرسنلی طور پر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ششی تھرور کی یا اور بھی اصل جو بھی ہے نیپولین ہل وغیرہ کی کتابیں تو پڑھنا اگر یہ نئی کتابیں آپ لیں گے تو اس پہ تو میں بیس پرسینٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوں گا بٹ اگر آپ اولڈ کتابیں خریدنا چاہتے ہو تو اس پہ ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے لیکن آپ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو سر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسکچینج کرنے میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جو کتابیں آپ لے کر آئیں گے تو میں اس کو چالیس پرسینٹ پہ تو لوں گا ٹھیک ہے سر ساٹھ پرسینٹ آپ کو لوس اٹھانا پڑے گا اور چالیس پرسینٹ میں دوں گا اور پھر میں اپنی کتابیں جو اولڈ دوں گا وہ ففٹی ففٹی پرسینٹ پہ میں دیتا ہوں ففٹی پرسینٹ کم سے کم آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ رہے گا ہاں ہاں تو اولڈ جو ہے نہ اولڈ سر میں جو ہے وہ چالیس پرسینٹ پہ میں لیتا ہوں لیکں اگر میرے یہاں سے آپ اولڈ خریدیں گے آپ تو آپ کو پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں آپ کو دوں گا

تو آپ میں آپ کو ایڈریس بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ اسی نمبر پہ آپ کے نہیں سر مظفر نگر میں ہے آکاش بک شاپ کے نام سے ہے ہاں میں آپ کو لوکیشن سینڈ کردوں گا تو آپ آ جائیں گے کل کسی وقت آپ آ جائیں گے پھر اپنی کتابیں جو آپ کے پاس پرانی ہیں وہ لے کر آپ آئیں پہلے تو کتابوں کو دیکھا جائے گا اگر کتابیں صحیح ہوں گی تو پھر اس کو میں بتایا آپ کو چالیس پرسینٹ پہ میں لیتا ہوں میں لے لوں گا اور جو باقی جو آپ کو جو کتابیں چاہیے آپ وہ کتابیں لے لیں گے ہاں این سی آر ٹی کی ہاں این سی آر ٹی کی مل جائے گی آکسفورڈ کی مل جائے گی کیمبرج کی جو چھپی ہے وہ مل جائے گی اور جو بھی انگریزی کی بکس وغیرہ ہے گرامر وغیرہ ہیں ساری چیزیں مل جائیں گی ہمارے پاس فرسٹ کلاس سے لے کے ہمارے پاس ٹویلتھ کلاس کی ساری بکیں ہمارے پاس موجود ہیں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ اوکے